हम अपना बारेमे की कही बचपनमे तऽ हमरा बहुत मन लागल पढ़ाइयो लिखाइमे मन लागल तीन भाय बहिन छी एक भइयारी यऽ दू बहिन छी बहुत अच्छासँ बचपन बीतल यऽ बहुत अच्छासँ बचपनके सहारे ही अभिओ रहै छी हमसभ बचपनमे जे केलहुँ से बहुत ही किछु केलहुँ खेलहुँ धुपलहुँ आरामसँ मस्ती केलहुँ पढ़बो लिखबो केलहुँ खेलबो केलहुँ ओ गाछी सब याद आबैए जे पढ़ए लए जाइत रहिऐ स्कूल चलि जाइत रही गाछी आम खाए लए कदम खाए ला बहुत मजा आबैत रहै हमरा सभकऽ स्कूल एलहुँ फेर स्कूलमे तऽ बहुत मजा आयल हमरा सभके कॉलेजमे कॉलेजोमे फेर मजा आयल मैट्रिक करलहुँ सुपौल से ही करलहुँ मैट्रिक आओर गाँवसँ केलहुँ अठमा तक केलहुँ रह पर ई सभ बहुत इन्जॉय केलहुँ हमसभ जे हम कहि नहि सकै छी बचपनमे तऽ बहुत मजा आएल बकरी सबके साथ खेलाइत रही साथमे बकरिओ सभ चलरा लैत रही गे सबकेँ साथ खेलैत रही आओर दोस्त सहेली सभ ई सभ तऽ बहुत रहै जे आइकाल्हिके बच्चाकेँ नहि भेटि रहलै यऽ आइकाल्हिके बच्चाके देख रहलिऐ यऽ ज्यादा पढ़ाई लिखे पर रहै छै जतेक इन्जॉय हमसब केलहुँ बच्चामे ओते इन्जॉय आइकाल्हिके बच्चा नहि कए रहल यऽ ओ देखि रहल छी बच्चाकेँ ज्यादा आइकाल्हि छै पढाइ लिखाइ जते हमसभ खेल कुद केलहुँ बहुत ही खेल कुद केलहुँ मम्मी पापा गरीब छलथि तैयो कहुना कहुना अहाँ सभके पढ़ेलखिन लिखेलखिन बढ़िऑंसँ ई लायक बना देलखिन जे कि अपना पैर पर हमसभ खड़ा भए सकी भैयारिओ बहिनोके सभके पढ़ा लिखाकऽ अपना पैर पर खड़ा होए के लाएक बना देलखिन गरीबो रहथिन तइओ